پینٹ کرنے کے لیے میرا سب سے زیادہ پسندیدہ موضوع جیسے کہ جھاڑ پہاڑ آسمان لوگ سمندر کیونکہ یہ پینٹنگ کرتے سمعے مجھے بہت ہی اچھا احساس ہوتا ہے